हाँ मुझे हाइक और ट्रेवलिंग का शौक है एक बार हम जम्मू कश्मीर गए थे मैं और मेरे कुछ दोस्त तो वहाँ पर हमारे किस्मत बहुत अच्छी थी हम जैसे ही जम्मू कश्मीर की तरफ गए तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लग गई और बर्फ़ पड़ने बहुत अच्छा लग रहा था मतलब पहली बार हमने बर्फ़ पड़ते हुए देखी क्योंकि हम राजस्थान के हैं यहाँ गर्मी बहुत पड़ती हैं बट कश्मीर में एक तो मस्त वाली ठंडी थी ऊपर जो वहाँ पें बर्फ़ पड़ रही थी तो हम दोस्तों ने वहाँ पे बर्फ के गोले बनाके खेले खूब मजे किया पहली बार स्नोफॉल महसूस किया वहीं की संस्कृति देखी ठंडा देखा पर्यावरण देखा बहुत अच्छा फील हुआ कभी कभी जिंदगी में बाहर का घूमना भी बहुत अच्छा रहता है हाँ और दूसरी बात टैक्सी वगैरह में जब फोटो कभी कभी फोन मेरे पास वन प्लस का है तो ठीक है फोन से ही फोटो ले लेते हैं नहीं मैं सोशल मिडिया पे कभी अपलोड नहीं करता